तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो जय झूलेलाल साईं मुंहिंजो जेको शौक़ु रहियो आहे उहा रहियो आहे नाटकनि में ऐं मां हिंदी नाटक में बि सिंधी नाटक में बि भाग वठंदो आहियां ऐं मुंजो नालो अशोक मलकाणी आहे ऐं मां सिंधी अकेडमी में मेंबर बि रही चुकियो आहियां ऐं सिंधी अकेडमी में ॿारनि खे वर्कशॉप बि कराईंदो आहियां ड्रामा जी ऐं पिछले पंज छह सालनि खां ॿारनि जी वर्कशॉप हलाए रहियो आहियां ऑल इंडिया रेडियो में बि मां सिंधी अनाउंसर रही चुको आहियां ऐं हर महीने लॻभॻि हिंदी प्रोग्राम जेके आहिनि नेशनल प्रोग्राम थींदा आहिनि उनमें बि मां हिंदी ड्रामा बि कंदो आहियां मुंहिंजो शौक़ु रहियो आहे त मां ड्रामा में नाटकुनि में भाग वठंदो आहियां हिन जे अलावा समाजिक खेत्र में सांस्कृतिक खेत्र में मां सिंधी पंचातुनि सां जुड़ियल आहियां ऐं असां मंदर में जेको पंहिंजो झूलेलाल जो चालीहो चेटी चंड गुरु नानक साहिब जो ॼनम ॾींहुं लंगर ऐं घणेई सिंधी प्रोग्राम असां कंदा रहंदा आहियूं सिंधी प्रोग्राम ऐं माण्हुनि खे इनवाईट बि कंदा आहियूं ऐं उन सां गॾु शिकत कंदा आहियूं जेके उननि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि